क'क्राझाराव जोंहा साइ गेलेग्रा फोथार जेरै साइआव दङ मोनसे फुटबल गेलेग्रा काबादि बायदिसिना फ्रेकटिसकआखौ फ्रि खालामनो हायो आरो सिनेमा हल फाग्ला बाबा मन्दिर मोखाङाव दङ मोनसे रंजासालि बावनो खालामनो हायो खुंथायफोर खालामनो हारिमुवारि दिन्थिफुंनो हायो

बागान होनब्ला जोङो देबरगाव मोनसे नि गार्देन दङ बेफोराव जोङो गौरां गार्देन दङो बेफोराव जोङो हानो हायो थिग दिनै आरो बायदिसिना रोखोमनि माबाफोर गेलेग्रा एबा माबाग्रा माबाफोर दङ थिग आरो जोङो मानसिफोर थाग्रा जेरै गेलेग्रा फोथार साइआव दङ खाथिनि मानसिफ्रा बेफोरावनो आरामै गेलेगारनो एबा मोजां सोलोंथाय गेलेनानै लानो हायो थिग बेनो खारनाय बारनाय फुटबल काबादि बायदिसिना रोखोमनि गेलेनो हायो बिदिनो एबा जोङो मानसिफोरा गेले हैयो